हमरा आरके घर मकानपर जे चिड़ियाँ बैठय छै चिड़ियाँके खातिर दुटा तीनटा मटकी बना कऽ ओइमे कऽ दए देलहुँ ओ मकान परके जाके कोइ ओकर जूठा अथी नहि खाइ नहि अथी करय ओइ चिड़ियाँके ओइ अथीपर राखलहुँ मकानपर मटका मटकी बनाय कऽ दए देली जे ओइमे पानि पियै रहय चिड़ियाँ हँ कोनो चिड़य चुनमुनी आबय छै तऽ ओइ मकानपर बैठय छै ओइपर अपन कोनो चीज बना कऽ दए देलहुँ तऽ बढ़िआँ भए गेल घर मकानमे उपरमे छतपर चिड़ियाँ आयल ओइपर बैठल पानि पिलक दाना खयलक मकानपर कोनो अथीये गहुँमेके बोड़ा छै मकइयेके बोड़ा छै ओइमे सँ चिड़ियाँ खयलक पिलक रहल ओइ मटकीमे पानि पिलक ओइपर रहल बैठल उठल उड़ल इएहे सभ चीज कए कऽ उपरमे दए देलहुँ चिड़य चुनमुनीके खातिर चिड़य चुनमुनी चिड़य चुनमुनी अण्डा ओइपर दैत रहल अपन बाल बच्चाके मन भेल तऽ उतारिके खाइके मन भेल बनाय कऽ खा गेल नहि खाइके मन भेल ओइपर रहल अण्डा दिनमा दैत रहल चिड़य चुनमुनी पानि पिलक ओ मटकामे पानि भरिकऽ राखि देलहुँ बोड़ा आरमे अनाजे कोनो रहल गहुँमे चाउरे मकइये खेलक पिलक ओइ उपरमे रहल आओर सभ कोनो चीजे चिड़ियाँ आर खए पीके रहल मन भेल ओइ चिड़ियाँके ककरो जे उतारि कऽ पोसी राखी तब पोसलक राखलक धियापुता खेलल धुपल ओइ चिड़ियाँ लअ कऽ जब गरीबे छियै तऽ चल कुछो कुछो लए कऽ बाल बच्चा खेलल धुपल भूखल पियासल जेना भेल तेना दिन गुजर चलि जाइ छै ओइ सभ देखादेखी पर बाल बच्चाके दिन गुजर कटि जाइ छै ओहिनीके चिड़य चुनमुनीके अथी करि कऽ पैदाना छै उ दानाके चिड़य चुनमुनी खयलक पिलक छिटलक पानि मटकामे भरिकऽ राखि देलहुँ पिलक तीनटा चारिटा मटका ओइपर कऽ दए देलहुँ मकानपर के ओइमे पानि भरि कऽ राखि देलहुँ अपन केनाहुँ सँ चिड़य चुनमुनी उड़ि कऽ आयल तऽ ओकरा खयलक पिलक छिटलक छाँटलक बाल बच्चा गेल उपर ओइ चिड़य चुनमुनीके ककरो मन भेल पकड़ि लेलक ओइ लअ कऽ डोरी बान्हि देलक खेलल धुपल रहल ओहुसँ बाल बच्चा अपन अनमना लागल रहय छै

हमरो आरके अपन ओइ बाल बच्चा चिड़य चुनमुनी लऽ कऽ अनमना लागल रहल बैठलहुँ उठलहुँ घर मकानपर अपन केहाहुँके भगवान पार लगबयवला लगबैत रहय छै हमरा आरके की करबय गरीब मजदूर लोग छियै जे हो सेहो लऽके अपन अनमना लागल रहय छियै खाय छियै ओइपर जे कार कराध एकर दाना हइ छै जे खाय छियै पियै छियै जाइ छियै ओइ छतपर चिड़य चुनमुनी लए कऽ देखि कऽ खेलैत धुपैत केनाहुँके दिन राति काटि लै छियै गरीबके काम कोन छै गरीबके कोनो रोजी रोटी छै तऽ करऽ आओर नहि छै तऽ ओहे चिड़य चुनमुनी लए कऽ खेल धुपिके रहऽ खा खेलऽ आओर हमरा आरके कोनो औस पौस तऽ आगाँ नहि छै जे ओइ लऽ के अनमना लागबय गरीब मजदूर लोगके हमरा आरके कोनो सहयोगे नहि दै छै कोइ तऽ की करबय कहुनीके छपय छियै दिन राति काटय छियै एन्हे देखा देखीपर जाइ छै दिन राति गरीब मजदूरके तऽ ओहे कामे छियै